आंथ' दाउफोरखौ जोबोद मोजां मोनखायो नायो ओमफ्राय बिसोरनि गाबनाय बिसोरनि मुसुरनाय बिराद मोजां मोनो आङो नायनानै गोबां गोबां मदेल नि दाउ दं आरो बिसोरखौ आं फत' बो खेबो मबाइल जों

जेनेबा आं सिरियाखानायावबो थांखांबाय सिरियाखानायावबो दाउफोरखौ जेनेबा दाउराइ दाउरायाथ' जोबोद समायनाखा आरो बाथ' दाउमैना बिसोरबो गोबां मोजां बाथ'फ्राथ' रायलायबावोसो नों रायलायबा रायलायो मात लाग्रा आरो बिसोरो मात लायो बेफोर मोजां आरो दाउ मैनायाबो रायलायो जोबोद समायना मात लाग्रा बिसोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो आरो अनो बिसोरबो बेफोरबादि दाउखौ बुथारलाबायनो नाङा बिराद मोजां नायनोबो आंनावथ' मबाइल आव गोबां फत' दङ दाउफोरनि जेनेबा जोंनि लकेल आवथ' दाउस्रि दं दाउथु ओमफ्राय न'वावथ' जोंनाव फारौबो दंबावोसो ओरै दाउलुर थाबाय मोजां मोजां आरो गोबोलाता फ्राय सिनायजोबो आरो दाउखौ आङो बिसोरनि गाबनाय मानाय खाथि खाला ओमफ्राय नाजारा दाउब'फोरखौथ' ज' ज' थानाय बिराद सायस नुयो आदार जाफैनाय मानाय बिराद मोजां